हम मोबाइल वीडियो से टिकटोक और वीडियो अत्यधिक देखते हैं अधिक देखते हैं और मुझे गिल्स मोहन सिंह और शिवांगी जोशी का टिकटोक बहुत ज़्यादा पसंद है और हॉलीवुड और बॉलीवुड टिकटोक्स दोनों ही पसंद है और डांस डांस दीवाने का टिकटोक मैं ज़्यादा देखती हूँ और यूट्यूब पे युटुब पे नितिन मृदुल की ये जो कमेडी आती है ओ अत्यधिक देखती हूँ और मनोरंजन के लिए ऐसी बहुत सी टिकटोक्स हैं मुझे सब अच्छे लगते हैं और अधिक से अधिक डांस वाला रील न्यू सोंग्स जो निकलते हैं और मैं देख अधिक देखती हूँ और मेरी मामा मेरी मामा जो हैं कि रील्स बनाते हैं उनकी मैं फैन हूँ और देखती हूँ उनका ओ साथ मेरे मामा बनारस के रहने वाले हैं उनका नाम विकास नाम है और सेग स्टाइल्स ओ टिकटोक रील्स इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं उनको देखती हूँ और लाइक्स करती हूँ और और कुछ फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी देखती हूँ डांस शॉर्ट्स और लौंग दोनों ही वीडियो देखती हूँ जिससे कि मेरा टाइम पास हो जाता है और देखने में मजा आता है